ہمارے یہاں ضلع غازی آباد میں جو چیلینج سب سے زیادہ وہ پانی کا ہے ہمارے یہاں پانی کی بہت زیادہ دقت ہوتی ہے ایک تو ہمارے یہاں صاف پانی نہیں آتا ہے ہم کتنا بھی موٹر نیچے سے گڑوا لیں لیکن صاف پانی نہیں آ سکتا ہے اس میں عجیب سی اسمیل آتی رہتی ہے کھارا پن رہتا ہے جب پیتے ہیں تو بالکل بس کل میں بھی بہت مشکل سے منہ میں لے پاتے ہیں بس نہانے تک کے ہی بس گنجائش ہوتی ہے اور صاف پانی پینے کے لیے ہم کو سب سے زیادہ ہم اپنے وہاں اس کو اس کا انتظام کرتے ہیں جو پانی وغیرہ بیچتے ہیں ان کو بلاتے ہیں اور صفائی کے لیے تو بڑا اچھا انتظام ہے کہ کوڑے کی گاڑی آتی ہے کوڑا اٹھا لے جاتی ہے اور کوڑے کی ایم سی ڈی والی گاڑیاں آتی ہیں اور باقاعدہ صبح صبح اپنا کچھ ہورن بجا کرکے وہ آئیں اور ہم اپنے کوڑے کو اس میں ڈال دیے صفائی کا ہمارے یہاں دھیان رکھا جاتا ہے اور بہتر طریقے سے رکھا جاتا ہے کہ ہم کہیں بھی کوڑا نہیں ہونے دیتے ہیں یہ سب کا ذہن میں رہتی ہے بات کہ کوڑے کو پورا پورا دھیان رکھا جائے